ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अख़बार पढ़ते हैं अख़बार ही सबसे बड़ा विज्ञापन क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा अख़बार से न्यूज़ का पता चलता है बाहर के शहरों में बाहर की जगहों में क्या क्या हो रहा है कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही हैं इन सब का पता चलता है